हांवें हालींच भगवत गीता वाचिल्लीं आसा आनी तेतूंतल्यान म्हाका खुबशें ज्ञान मेवलें आसा पयलीं म्हाका कांयच चडशें कळनाशिल्ली की संवसारान अशे खुबशे लोक आसताले आनी ते कदी किदें उलयताले आनी ते बद्दल म्हाका तांकां किदें सांगपाचें तें कळनाशिल्लें पूण आतां भगवत गीता वाचून म्हाका खुबशें कळ्ळें आसा आनी हांव तेंचे कडेन आतां फायट करूं शकता तें वाचून म्हाका खुबशें कळ्ळां आनी तें वाचून अशें की खूब कळ्ळें म्हाका आसा आनी तें तें तेच तरेन हांव आतां चलतां आनी म्हाजें टेंशन पयलीं म्हाका जातालें तें आतां म्हाका टेंशन जायना हांव आतां तें वाचल्या नंतर कोणायकूय फेस करूं शकता हांव तेंचे कडे चॅलेंज सुद्दां करूं शकता की खरेंच हांव तें करून दाखयतलें म्हणून पयलीं म्हाका तें कळनाशिल्लें पूण आतां तश्याक तशें फेस करपाक जाय अशें म्हाका तेजे वचून खूब स्नान मेवलें आसा आनी अशें की ते वास्तकूच म्हाका खोरेच लायफ हे खरेंच इम्पोर्टंट आसा ताका आमी वेल्यू दिवपाक जाय आनी खरेंच ते लायफाचो आमी उपयोग करपाक जाय सारकेंच बरें अशें हें बूक वस्तुकूच कळटा की संवसार कसो पळय तो आपले कशे आपली घराबो कसो सांबाळपाचो लोकांचे कशें सांबाळून घेवपाचें हाचेर तेंच्यांनी सगळेंच शिकवण दिल्ली आसा आनी तेजेरसून हांव खरेंच तर आतां तें वाचुनूय खूब कडे बरें फुडें सरलेलें आसा आनी तशेंय म्हाका लोकूय आतां रिस्पोन्स करता की खरेंच तें वागणुकेचेर हांव आतां बरेंचशें जाल्लें आसा म्हाजें आनी म्हाका फ्युचराचेर सुद्दा आतां टेंशन दिसना कित्याक म्हाका तें ज्ञान मेळ्ळे नंतर हांव फेस करूं शकता संवसार किदें पय तो आनी आतांचे हांव लायफ आसा ते खरेंच एन्जॉय करता खरेंच पयली म्हाका तितलें कळनाशिल्लें पूण हें वाचून सगळेंच म्हाका कळटा आनी म्हाका आतां संवसाराचोय भंय सो दिसना आनी अशी की म्हाका कसलोच भंय दिसना आनी हांव कसलेय हेका कारणांक बसून कसले फेस करूं शकता म्हाजें हाड वर्क करून म्हाका खरेंच दिसता की हांव सदांच जिकतलेंच अशें म्हणून हें बूक वाचल्या नंतर खरेंच इतलो बरो हो भगवत गीता आनी सगळ्यांनीच तो बूक वाचून तेजें ज्ञान घेवचें